हेल' औ आङो आङो बिदिनो बे माबा खुमब्रा फिथाय फानो ओमफ्राय बिदिनो जोगोनार बिजौ एखमबा जोगोनार फिथाय फानो आरो ओमफाय बिदिनो बिदिनो जोंहा न'खराव नवावहाय बिदिनो दैखरनि हाब्रु फ्राव सिब्रु दं आरो सिब्रु फोरबो फाननो दा जेगोनार जेगोनार मोननो खुमब्रा मोननो ओमफ्राय बिदिनो फिनदि मोनो थाइबें मोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो सबाइबिमा थिथाकर'ला मोनो आरो मैगंआ बिदिनो जोगोनारफ्रा थाइसेयाव हाय थ्रिस थाखा गाहाम मोनो आरो आमफ्राय बिदिनो खुमब्राफ्रा गिदिर गिदिर फुरनाय गिदिर गिदिर फुरनाय बिदिनो फनसास साइथ थाखा गाहाम मोनो आरो दिनै दिनैसो खानानै फानो नालाय गोबावनि नङा आरो दिनैनि खानाय ओहो मानि गोबाव सेरसे आव थ' बिदिनो सबाइ बिमाफ्राबो फवा आव दस थाखानि मोनबाय आरो दा आमफ्राय फिनदि फ्राबो बिदिनो मोननो फन्द्र' थाखा दस थाखा बिदिनिनो फवा दाथ' माबाया सबाइ बिमा फोरखौबो आङो ओरैनो आङो दस थाखा होनखाबाय आमफ्राय बिनदि फोरखौबो आङो बिदिल' होनखाबाय बिदिनो खुमब्रा फोरखौ एसे खमायजागोन आरो गिदिर बुसथुखौ आरो ना फुरनाय गिदिर गिदिरखौ ओमफ्राय बे सबाइ बिमा बिनदि बिफोरखौ खमाय जानाय नंला ओहो खुमब्रा फोरखौ खमायनो हायो जोगोनार फिथाय फोरखौ खमायनो हायो आरो खुमब्रा फिथाय फोरखौ बिदिनो फनसास थाखा फोरनिखौ बिदिनो सललिसथाखा बा फयस'लिस थाखा बिफोरनि हरनो हागोन जोगोनार फिथाय फोरखौबो बिदिनो जोगोना जोगोनार खौबो बिदिनो एसे गिदिरखौ बिस थाखा सोनि खमायनानै हरजायो थ्रिस थाखानि होनबा एसे देरसिनखौ हरजायो थ्रिस थाखानि मिलायनानै